तऽ कम्पूटर एगो लाबि देलकै आ बेटी हमर चलबै रहै सबचीज टू कॉपी आर करै रहै किसान ऑनलाइन करै रहै बृद्धा पेंशन आर इहए सब हमे ओहिमे थोड़ा बहुत करिके किराना किछु मनिहारा इहए सब राखैत छियै बेचैत रहियै तऽ कहलियै किछु भए जेतै आमदनी घर बैठल की करबै एने ओने जाए कऽ अपन किछु चूड़ी लाबलियै नमक सलाइ बीड़ी अगरबत्ती इहए सब बेचैत छियै किछु मनिहारा किछु कपड़ा लए लाबैत छियै एक थान साड़ी या ब्लाउज साड़ी बच्चा सबके कपड़ा ओढ़नी इहए सब साड़ीमे बचि जाइत छै पचास टका बीस रुपआ एक साड़ी पर दूइ सए बीस मे सूती आबैत छै खरीदमे तऽ अढ़ाइ सए रुपआ तीन सए रुपआ मे हम बेच दै छियै चूड़ी बढ़िआँ चूड़ी छै फेन्सी चालीस पैंतालिस रुपआ दै छियै तऽ अस्सी रुपआ सए रुपआ बेच लै छियै इहए सब करैत छियै कम्पूटर ओतना हम नहि चलाए सकैत छियै बच्चा बचिआ चलबै रहै चलि गेलै ससुरार तब जाए कऽ अपना खाली टू कॉपी करि कऽ करि लै छियै घर पर बैठल मवेशी छै गाय एकटा छै ओकरा देखभाल करैत छियै घास ओस लाबि बाधो चलि जाइत छियै खेतियो बाड़ी छै तऽ ओहो कनिक टा देखि सुनि लै छियै चलि आबैत छियै फेर अपन खाना ओना बनाए कऽ फेर दोकान पर बैठ जाइत छियै सिलाइ कर लै छियै हलका फलका ओहोमे किछु भए जाइत छै आमदनी केओ बाल बच्चा अगल बगलके रहल सीखबै सीखै बला तऽ थोड़ा बहुत ओकरो सीखाए दै छियै जे कनी टा सीख ले लुरि बुद्धि होयतहुँ अपन कोनो जगह दश बीस टका केकरो लऽ माँगय लऽ नहि पड़तै अपना लुरि रहतै तऽ अपना किछु करि सकैत छै सिलाइयो करि कऽ अपन करि सकैत छियै ई नहि जे बे बेलोज साया होयतै तभे टा सिलाइ होयतै तभे टा हम कमाए सकैत छियै से बात नहि छै मच्छरदानी छै सीलबैके थोक लागल रहै छै कोनो खोल आबैत छै बहुत आइटम एहन छै जे खलिया सिलाइ टा सीधका आबै छै तऽ लोग करि सकैत छै तऽ सिलाइ सीखल रहतै तभे ने करतै तऽ ओहए बाल बच्चा सब कऽ गाँव घरके लड़की सब कऽ कहलहुँ करैत छै बिजनेस अपन हय छै पैसा तऽ बेसी तऽ लए लाबै छै नहि हय छै तऽ ओतने पर रहै छै टुक ढूम टुक ढूम चलैत रहैत छै थोड़ा बहुत करि कऽ पैसा भेल तऽ फेर लए लाबैत छियै इएह सब भेल बेसी गाम घरमे उधारी लागि जाइत छै तहि लए कऽ मोन नहि हय छै जे जादा समान मँगबी आ जादा समान मँगबै कऽ बाद जे उधारी लए लै छै तऽ फेर हमरा घाटा लागि जाइत छै हमरा ओतना कमाय ओतना तऽ छै नहि जे हम मँगबैत रहबै आ आ जे जे भैया केओ लैत रहतै तऽ कोनो हमरा फरक नहि छै जे कहियो देबे करतै अइ लए कऽ हम कमे सौदा लाबै छियै आ बेचैत छियै अपना हे बए गाय छै ओहो दूध आर हय छै तऽ बेचैत छियै अपना राखि लै छियै दू अढ़ाइ किलो खाय लऽ आओर बेच दै छियै गोबर हय छै ओ अपना खेतमे डालैत छियै खाद हय खातिर अनाज उपजतै अच्छा खाद द बेसी देनेसँ आओर शरीर हानि हय छै खराब हय छै बीमारी तरह तरहके चललैए गोबर खाद देनेसँ बहुत अच्छा हय छै फसल एहिसँ सब दीदी आर कऽ कहैत छियै अपन अपन हर चीज सीखैके लिए जे केकरो पर भरोसा नहि रहतै जे हमरा कमाए कऽ देतै खाय लऽ तऽ खयबै अपन कोइ भी चीज करि सकैत छै बिजनेस जे अपन हर चीज भए जेतै दूइ पैसा भए जेतै आ अपन काम काज करतै थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम देखि सुनि लेतै